جب كبھى ايسا موقع آتا ہے كہ ہميں گھر سے زيادہ كے ليے باہرجانا پڑتا ہے تو ہم اپنے گھر والوں سے خاص طور سے اپنے بھائيوں سے يہ وصيت كر جاتے ہيں يہ بتا جاتے ہيں كہ پيڑ پودوں كا خاص خيال ركھنا اگر گھر ميں كوئى نہيں ہوتا ہے تو ہم پودوں كا خيال ركھنے كے ليے گھر ميں كچھ دنوں كے ليے ايک خاص ايک بندے كا انتظام كرتے ہيں جو كہ درختوں كا خيال ركھ سكے